आमच्या गांवांत शांतादुर्गेचें देवूळ आसा थंय वार्षीक धार्मीक कार्यावळीं जातात तातूंत मुखेल अशीं कार्यावळ म्हळ्यार डिसेंबर म्हयन्यांत जावपी कालो जो दोन दीस चलता पालखी भोंवयतात पयलो दीस कालो आनी दुसऱ्या दीस गवळण कालो जाता ह्याच दरम्यान वाड्यावेले लोक एकठांय येवन नाटक बसयतात दोन दीस ही नाटकां आसतात लोक मोठ्या उमेदीन ह्या धार्मीक विधिंनी भाग घेतात दर वर्सां श्री कृष्णाची पालखी गांवांत भोंवयतात लोक घरां समोर तरंगा तन्नां बांदतात आनी देव दर एकल्याच्या घरां वचून आशिर्वाद दिता नवरात्रांत देवीचें सुंदर रुप पळोवपाक मेळटा देवीक सुंदर तरेन सजयल्ले आसता णवय दीस मखरोत्सव आसता आनी गांवांतले लोक एखठांय येवन भजन किर्तन सादर करतात